देखियौ हमरसभके जे भाषा यए हमरसभके भाषा यए देवनागरी लिपि आओर ई यए व्याकरणसँ लए कऽ कोनो भी चीजमे सभचीजमे हमर ई मैथिली भाषाके प्रयोग होइए मैथिली भाषा बहुत ही अगर किओ जानए तऽ बहुत ही बढ़िआँ भाषा छियै लोक बहुत लोक ई चीजकेँ नहि बुझि पयलै हेँ नहि समझि सकलै हेँ ताहि दुआरे अगर लोक अगर ई चीजके बुझय समझए सुनए तऽ ईसँ बढ़िआँ भाषा कोनो नहि छै देखिऔ हिन्दी या इंग्लिश ईसभ तऽ भाषा तऽ छैबे करियै बशर्ते ई मैथिली जे छै बड़ी पूर्वके भाषा छियै पहिलुका जमानाके जे लोकसभ रहए ओ मैथिलीके यूज करैत रहए अपन जे ब्राम्हण खास कए कऽ ब्राम्हणमे मैथिलीके यूज बहुत बढ़िआँ जेना होइत रहए